یوگا یوگا میں میرا سب سے پسندیدہ آسن بھجنگ آسن اور اتن آسن ہے یہ دونوں آسن مجھے بہت پسند ہیں میں زیادہ تر انہیں دو آسن کو کرتی ہوں یہ دو آسن کرنے سے باڈی فٹ رہتی ہے باڈی میں جو بھی درد ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دو آسن ہم سب کو کرنے چاہیے میں یہ دو آسن روز کرتی ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی بتاتی ہوں میری فیملی میں بھی یہ لوگ مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہ آسن کرتے ہیں بھجنگ آسن اور اتن آسن کرنے سے ہم سب فٹ رہتے ہیں ہم سب کو یہ دونوں آسن روز کرنے چاہیے یہ میرا پسندیدہ آسن ہے اور میں ان آسنوں کو ہر کسی کو بتاتی ہوں